हमरासभके गाँवमे स्वास्थ्यके जे सेवा छै से बहुत लचरल छै बहुत लचरल स्वास्थ्यके कतहु कतहु बहुत दूर दूर पर देहात क्षेत्रमे हॉस्पिटल छै ओहो हॉस्पिटलमे ने डॉक्टर छै तऽ कम्पाउण्डर नहि कम्पाउण्डर छै तऽ दवाइके व्यवस्था नहि तऽ नर्स नहि तऽ एहि सभके लेल बहुत दिक्कत छै ताहि लऽ कऽ हमसभ चाहैत छी जे कि शहरमे आबि जाइ शहरमे ओना सरकारी व्यवस्था तऽ तेहने बुझल गेल अइ जेनाकि सीतामढ़ीमे स्वास्थ्य सेवा छै सदर हॉस्पिटल छै लेकिन ओहोमे ओत्तेक ढङ्गके व्यवस्था नहि छै ताहि लऽ कऽ हमसभ गामसँ लेकिन कहुना एहिठाम आबिके अपन व्यवस्था स्वास्थ्यके लेल बहुत उत्तम तऽ नहि कहल जाए लेकिन फिर भी ठीक अछि तैँ गामसँ हमसभ से शहरमे आबय के कोशिश करैत छी आ शहरमे रहि रहल छी एखनहु ओहिसँ डॉक्टरके सुविधा जे अइ से जरुरतमन्दसभ ओ ओहि ठामके उपलब्ध नहि अइ लेकिन बहुत प्रयास कयलाके बाद हमरासभके प्राप्ति होइए डॉक्टर लग जाइमे कत्तेक तरहके रास्तामे थाल कीच कीचड़ वगैरहके पानिके समयमे बरसातके समयमे बहुत दिक्कत भऽ रहल अइ ताहिसँ हमसभ ओही सभके लऽ कऽ शहरमे जयबाक कोशिश करैत छी